असें माल्लै गी हून दिक्खेआ जे माल असें कि'यां कुस मौसमै उप्पर असें धारा लेना कुस मौसमै पर असें थल्लै लेना तो असें जेल्लै सर्दियें दे दिन औंदे उसलै ठंडु दे दिन औंदे इत्थै पाला दिंदा ऐ बड़ा पाला दिंदा तां असें अपने गोढ़ जेह्के न असें बिल्कुल दरोआजे शैल बंद करियै ते असें गोढें अन्दर अग्गीं जगाई दियां होंदियां जे माल साढ़ा ठंड मैह्सूस नेईं करै ते जिसलै आस्तै आस्तै आस्तै आस्तै दिन बधदे जंदे तां गर्मी औना शुरू होई जंदी ऐ तां गर्मी औना शुरू होंदी जिसलै ते केइयें लोकैं माल जेह्का फ्ही ओह् बाह्र ब'न्नी ओड़दे रातीं उस्सी गर्मी जैदा मैह्सूस निं करै केईं लोग जेह्के न साढ़ै इत्थुआं दोहारै चली जंदे उप्पर दोहारें धारें ते ओह् धारें जाइयै ते ठंडै उत्थै जाइयै अपने अराम कन्नै माल्लै गी बड़ी फ्हाजत कन्नै लेंदे उत्त बिच्च बी मुश्कल एह् बनी जंदी ऐ के हून बड्डियां मैंही न जां डंगर न ओह् लेने होन धारें तां उं'दे आस्तै रस्ते बड़ा बड्डा चाहिदा रस्ता बिखड़े रस्ते पर लेना बड़े औखे होई जंदे तो असें फेरें फराटियैं बड़ा समां लगदा बड़ा टैम लगदा ओह् टैम न टैमे तैह्ल्लूं अस उत्थै कुतै पुज्जने भिड्डां बक्करियां न जेह्कियां ते ओह् अस निक्के रस्तै बी ओह् जिन्ना बड़ा औखा रस्ता होऐ ओह् बी ओह् भिड्डां जेह्कियां न उत्थै अराम कन्नै उठी जंदियां इत्त आस्तै गुज्जर बक्करोआल जेह्के न उ'नें भिड्डां बक्करियां गै रक्खी दियां होंदियां कि ओह् बड्डियें बड्डियें धारें जंदे उत्थै जाने नै उ'नें गी कोई नुकसान नेईं होंदा उं'दा तो असें जेह्कियां मैहीं न जां गवां रक्खी दियां होंदियां इ'नें गी असें गर्मियें दे दिनें जेल्लै धारा लेई जन्नें ते बड़ा टैमां दा उ'नें गी उत्थै लून टैमे दा उ'नें गी पानी खु'ल्ला खु'ल्ला घाऽ च मस्त होई जंदे म्हाराज खु'ल्लै चारने धारा ते जेह्के आदमी होंदे कन्नै ते उ'नें गी बी थोह्ड़ा उत्थै अराम होई जंदा धारां खाल्ली जैदा खानी पीनी ते छाहीं छोलनियां ते खाना दुद्ध पीने ते एह् माल लेना धारा दा बड़ा असें सौका रक्खे दा होंदा ते घर जेह्का ते घर बी असें अपने बड़ी फ्हाजत कन्नै रक्खे दा माल थल्लै फ'ट्टे पाइयै ते उत्त फिर अस बी जेल्लै सर्दी औंदी ऐ तां असें पैह्लें गै चलैत्तर शलैत्तर ते पत्तर जोड़ियै रक्खे दे होंदे ओह् असें भी जेल्लै गोहा शोहा सोतेआ उं'दा ते शैल बिस्तरा पाना उं'दा पत्तर बछैने थल्लै ओह्दै पर माल जेह्का बड़े मजे कन्नै बेही जंदा ते बौह्ने करियै माल्लै गी जेह्की ऐ कोई नुक्स नेईं होंदा ते नां गै कोई बमार होंदा ठंडु दे दिनें च जेकर माल्लै गी ठंड लग्गी जाऽ तां ओह् आकड़ी जंदे आकड़ कन्नै फ्ही ओह् घाऽ बी घट्ट खंदे पानी बी घट्ट पींदे उत्त आस्तै असें उं'दी फ्हाजत रक्खने आस्तै असें केह् कीता दा होंदा जे अन्दर असें गोढ बिल्कुल कुतैआ ब्हा अन्दरै गी नेईं आवै असें उ'आं बंद कीते दे होंदे ओह् गोढ ते भी जरूरत पवै तां असें अग्ग बी जगाई दी होंदी उत्थै उं'दी गर्मी गर्मी आस्तै ते गर्मियें दे दिनैं केईं लोक ते इत्थै घर गै अपने बाह्रैं रक्खे दे होंदे बूह्टे लाए दे बूह्टे घने लाए दे ते बूह्टें च ब'न्नी ओड़दे माल्लै गी ते उत्थै भी ओह् माल मस्त रौंह्दा ते केईं साढ़े लोक जेह्के न ओह् धारें उठी औंदे ते ठंडी ब्हा ते ठंडे पानी ते माल बड़ा मस्त रौंह्दा उत्थै कि उत्थै खु'ल्ले छोड़ी दिंदे बडलै छोड़ने ते शामीं ओह् आह्नने बड़ी बड्डी उत्थै ओह् उत्थै मस्ती मारदा माल ते असें सारें लोकें माल जेह्का रक्खना तां माल रक्खने कन्नै कन्नै उं'दी ध्यान बी रक्खना पौंदा ते मैंही जेह्कियां न मैंही लेने दा धारा लेने दा बड़ा औका कम्म ऐ अजकल्ल जेह्कियां गड्डियां चली पेइयां न गुज्जर बक्करोआल बचैरे म्हीना म्हीना चलदे रौंह्दे ते म्हीनै जां द'ऊं म्हीनें बाद ओह् उत्त पुजदे ते उं'दे ग डंग्गरें दे मैंही दे खुर बी छलोई जंदे हे हून गड्डियें दा ऐसी सुवि ओह् बनी दा असें गी फायदा होई दा जे जेल्लै गड्डियां माल लेइयै ते इक ज'गा दा रोड़ बनी दी जिन्ने तक उन्ने तक लेइयै ते उस्सी छोड़ी दिंदे ते माल जेह्का बड़ा सुखी हून पैह्ले जमान्ना था हून जमान्ना जेह्का बड़ा सुखी जमाना आई गेदा हून बड़े मजै नै लोक अग्गें पिच्छें जाना फटाफट पैह्लें गगर बुछके चुक्कियै बुछके चुक्कियै ते धारा गी लेने उत्त आटे ते त्रंगड़ुएं पाइयै ते भांडे लेने हून गड्डियां चली दियां गड्डियें पर माल बड़ा लेई जंदे समान बी लेई जंदे ते बड़ा गै असें गी फायदा धारें जाने दा ते माल रक्खने दा एह् फायदा ते माल्लै दी सेवा करना साढ़ा कम्म ऐ ते अस इ'यां बी जेह्की एह् न गउएं दी सेवा करगे तां असें गी एह्दा सनांदे साढ़े लोग जे एह्दा बड़ा बड्डा पुन्न बी ऐ ते फायदा बी ऐ पुन्न एह् ऐ जे गउएं गी टैमे दा अस घाऽ देगे पानी देगे उं'दी सेवा करगे तां ओह् असें इक पुन्न बी थ्होई जाना ओह्दा ते दूआ फायदा बी उस गौ जेह्की दुद्ध किलो दिंदी उस्सी शैल सेवा करगे तां उस द'ऊं बट्टी दुद्ध देई ओड़ना उस शैल सेवा करगे तां जेह्की किलो दिंदी पैह्ले जमान्ने एह् था जे असें बजन बी निं होंदे ऐ थे जे दुद्ध किन्ना होआ साढ़े द'ऊं सर दुद्ध होआ जी जां ते द'ऊं सर दुद्ध गी अजकल्ल ते अस अट्ठ सौ ग्राम तो एह् उसलै असें जेह्का हा बड़ा पराना जमान्ना दिक्खे दा मेरी उमर बी सट्ठ साल होई दी ते असें सारे जमान्ने दिक्खियै ते हूनां दा जमान्ना दिक्खियै बड़ा गै सनोख ऐ संदोख एह् ऐ जे इस जमान्नै स्हूलत बड़ी ऐ माल रक्खने दी उसलै कोई दवा निं थ्होंदी ही कोई किश निं कोई देसी आदमी आह्नना भाई साढ़ी मैंह् अज्ज घा घट्ट खा दी दस्सेओ केह् होग इस्सी नुक्स तां उस दस्सी ओड़नी जां इस्सी जौन देओ जां जां ते जां भाई कोई साढ़े गूं होंदे गूं देओ हून अजकल्ल जमान्ना एह् आई दा जे जिसलै बी थोह्ड़ा माल बमार होंदा तां फटाफट डाक्टरै गी दस्सने उस्सी दे जे भाई इस्सी केह् नुक्स ऐ तां ओह् इंजक्शन लाई ओड़दा जां कोई टिक्की देई ओड़दा ते ओह् असें फटाफट उस्सी ते ठीक करी ओड़ने आं ते ओह् पैह्ले जमान्ना था जेह्का ते उत्त बिच्च दसदे बी थे कोई ते कुसै गी लग्गी जौन लग्गी कुसै लग्गै गूंऐ लग्गेआ काढ़ा लग्गेआ ते नेईं तां मरी बी जंदा हा बचैरा बड़ा नुक्सान होई जंदा हा साढ़ा अज्ज इसलै मैंही दी कीमत ऐ जेह्की ते नब्बै ज्हार लक्ख रपेआ इक मैंह् मरी जाऽ कुसै दी ते किन्ना बड्डा उस्सी घाट्टा पौंदा उत्त आस्तै असें डाक्टरा दा बड़ा फायदा होई दा हून जे फटाफट जाइयै अस अपने माल्लै दे नुक्स उस्सी सनाई सकनें जे फलाना नुक्स ऐ इस्सी भाई दुद्ध घट्ट देआ दा जां एह् सुक्का दा जां किश ऐ ओह् अस उस्सै हिसाबे दी दोआई लेइयै ते माल्लै गी खलाई ओड़नें ते माल बी ठीक रौंह्दा ते अ'ऊं इस अग्गें हून धारें जाना बरसांतीं दे दिनें ते धूरां उत्थै पेदियां होंदियां तां गोआल जेह्का होंदा ओह् बी बड़ा मस्त होंदा ते माल जेह्का ओह् बी बड़ा मस्त होंदा ते भी जिसलै सैरियै दिनैं अस मक्कां बड्ढने गी औन्नें घर औन्नें घा ते कुक्कड़ियां बड्ढनियां ते घा बी बड्ढना ते कन्नै कन्नै उत्तै खुंबै माल बी लाना खु'ल्ला घा खलाना ते भी ओह् माल जेह्का पूरा स्याला जेह्का साढ़ा सुक्का दा घाऽ खाइयै बी मस्त रौंह्दा ते भी अस सुक्के कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा केह् करनें जाड़े जन्नें ते जाड़ा दा बंज बी लेऔन्नें बंज आह्न्नियै भी उस्सी इक टैम अस बंज दिन्नें इक टैम अस बाढमां घा खलान्नें इक टैम अस एह्का कुक्कड़ियें आह्ला घा खलान्नें ते त्रै टैम अस उस्सी दिन्नें बक्खरा बक्खरा गै दिन्नें ते जरूरत पौग तां कुसै गी असें खल बी ला दी होंदी कोई मैंह् गौ ऐ तां उस्सी खल बी ला दी असें जां कोई होर भी फीड शीड बी अस खलान्नें आह्न्नियै ते अपने फायदे आस्तै ते बाकी दोआई बी असें रंग रंग दियां रक्खी दियां होंदियां जेह्की जरूरत पेई जाऽ उ'ऐ बाकी लून दी बी असें टुक्करियां बीह् बीह् किलो टुक्करी आह्न्नियै ते माल्लै आस्तै असें रक्खी दी होंदी ओह् अराम कन्नै असें दुए त्रिये दिन उस्सी चट्टानै गी दिन्नें तां माल जेह्का बड़ा मस्त रौंह्दा और घा बी शैल खंदा ते फ्हाजत बी शैल होंदी ते धारें जेह्के न धारें अस दुद्ध जेह्का जेह्की इत्थै ते असें गी द'ऊं किलो दुद्ध दिंदी धारें जन्नें ते ओह् चार किलो दिंदी कि उत्थेै घा जेह्का इत्थुआं कोला खु'ल्ला थ्होई जंदा ते बाकी चलना फिरना बी उत्थै खु'ल्ला असें इत्थै टैमें दे खोह्लने कुशबा बडलै दस बज्जी जान इत्थै तां ओह् खोह्लने गी ते उत्थै इ'यां ऐ जे बडलै छे बजे ते उट्ठे ओड़ै ते माल खोह्ल्ली ओड़ेआ कोह्का कुुतै फसल ऐ उत्थै खु'ल्ला चरदा अपने मस्त होइयै माल धारा आपूं बी मस्त ते माल बी मस्त ते साढ़े जिमीदारें दा इ'यै पेशा ते इ'यै कम्म ऐ ते असें करना बी इ'यै नेहा चाहिदा ते जरूर जिस मैहीं चार रक्खी दियां जां गवां चार रक्खी दियां न तां उस दोहार बी चाहिदी ऐ की जे इक ज'गा दा दूइयै ज'गा गी माल लेना होऐ तां ओह् माल थोह्ड़ा बफा ते करदा उत्त बिच्च तगड़ा रौंह्दा उस्सी हुसन होंदा माल्लै गी कि चलो असें फलानै एह्के म्हीनै असें उत्थै जाना इक्कै ज'गा माल रौह्ने करी ओह् बी तंग आई जंदा जे इत्थै गै इक्कै ज'गा रोज जाना चरने गी रोज जाना चरने गी उस दा एह् होंदा जे चलो इक ज'गा दा दूइयै ज'गा गेआ तां ओह् पास्सा परतोई आ उत्थै बी उस्सी उस्सै हिसाबा दा ज'गा शैल होऐ बौह्ने गी ज'गा शैल भाई जित्थै बद्धे दे न उत्थै चिक्कड़ चक्कड़ घट्ट होऐ पत्तर शत्तर पा उड़े रोजाना गोहा सोतियै ते ज'गा साफ करी ओड़नी साफ करियै भी दबारे पत्तर पाए पत्तर पाए जिसलै ते भी ओह् अराम कन्नै दिनैं चरी फिरियै ओह् आया ते रातीं ओह् बेहियै ते मस्त होइयै गोआलदा कन्नै अराम बी करदा ते बिच्च सौंदा बी ऐ ते मनुक्खैं बी अराम मिली जंदा ते बड़ी शैल गल्ल ऐ जे माल्लै गी अदल बदल जरूर चाहिदा उत्त बिच्च फायदा इन्ना गै होई सकदा असें गी जे भिड्डां बक्करियां जेह्कियां न ओह् असें गी थोह्ड़ियां औखियें ज'गें बी लेई जन्नें ते मैहीं डंगर न जेह्के एह् थोह्ड़े पद्धरै पद्धरै गै चारना पौंदे एह् औखियां ज'गा असें नेईं लेना होंदे हैन उत्त आस्तै थोह्ड़ी असें पद्धरी ज'गा गै दिक्खना पौंदी मैंह् रक्खनियां होन तां असें बड़ी बिखड़ी ज'गा नेईंं दिक्खनी बिखड़ी ज'गा दिक्खने नै कि ओह् उत्त नेईंं चली सकदे ते नेईं ओह् मुश्कल बनी जंदा आपूं बी टपाना उत्त कशैं ते चलो जिस माल रक्खे दे होग तां उस ज'गा बी उस्सै स्हाबै दी रक्खी दी होनी नेईं बी होग तां केइयैं असें भी इक दुए ई करने इ'यां ठेका देई ओड़नें कुसै गी भाई एह् लै ठेका तूं भाई ते इन्ने पैसे मी देई ओड़ेआं ते तू अपना माल चार जां अपना माल गेआ उट्ठी तां उस्सी गलाना भाई तूं अज्ज कुदै होर लेई लै दोहार ते असें अपने डंगर न लेते दे अस इ'यां चलने फिरने आं म्हाराज ते अपने माल्लै दी पूरा ध्यान रक्खना